मेरे जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है उपलब्धि थी वो है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना जो मैंने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही कठिनाइयों को सामना करके उसको जो है प्राप्त किया है मैंने बचपन से ही और अच्छी पढ़ाई की थी अच्छे अच्छे स्कूलों में मैंने पढ़ाई की थी और कोचिंग भी की थी कभी भी मैंने स्कूल से छुट्टी नहीं ली इस तरह से मैंने काफ़ी मेहनत करके वो मेरे घर की जो स्थिति थी वो आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी इसलिए मुझे यह जॉब करना ज़रूरी था इसलिए मुझे सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि यही थी कि मैंने बहुत मेहनत करके एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है इसलिए मैं मुझे इस पर बहुत ही गर्व है और जो है अब मेरा घर भी बहुत अच्छे से उनका भरण पोषण सब कुछ आसानी से हो रहा है